हाँ भैया हाँ भैया हाँ नमस्कार बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ समझाएं सब सब और बताइए हाँ अच्छा

तो मिल जाएगा लोन कितना चाहिए लोन दस लाख कौन सी गाड़ी ख़रीदेंगे हम्म हम्म

मिल जाएगा कितना चाहिए हाँ लोन वह कितना चाहिए दस लाख दस नहीं आठ ले लीजिए ले लीजिए हाँ हाँ फ़ाइनेंस हो जाएगा आज कल तो फ़ाइनेंस में ही होता है मोदी सरकार अब फाइनेंस कर दिए है हाँ हाँ आठ भी मिल जाएगा दस भी मिल जाएगा कोशिश करेंगे दस मिल जाएगा नहीं तो आठ पक्का है मिल जाएँगे वह वही दस बारह परसेंट लगता है ब्याज दस बारह हाँ कु कोई ना पाँच साल छः साल हाँ इंश्योरेंस रहता है पाँच साल एक साल का भी बनता है पाँच साल के भी बनता है दो साल के जितना चाहोगे उतना आपको लिस्ट बन जाएगा देखो भाई अब अपने ऊपर होता जितना हम जमा कर पाएँ चाहे जब मिल मिले लीजिए आप जिस दिन आपका काम होगा उस दिन बताइए तो हम मिल लेंगे आप ही चले आइए बैंक में स्टेट बैंक पैसा भीड़ तो रहता है भाई हाँ तो लोन वोन के बारे में जानकारी चाहिए तो बहुत नीचे चले जाइए वहाँ विस्तार से बता देंगे हम्म हम्म हम्म हम्म तो यह छोटी गाड़ ख़रीदेंगे कार वाला हाँ हाँ पाँच छः लोग आ जाएँगे औ आराम से हल्की गाड़ी रहेगी कवरेज भी बढ़िया है उसका

नमस्कार नमस्कार